मबाइल लानाय मबाइल लानाय बाहायनाय बायदिसिना रायज्लायनाय रायज्लायनाया बारा जायोब्लाथाय मानसिया एसे बोरैबा जायो आरो मबाइल लानाय मानसिफोरा रायज्लायबाय थाब्लाथाय गावनो खर' मेलेमफोरा गाज्रि जालाङो आरो इफोरबायदि

बुहुदआनो मबाइल लानानै बाहायनो रोङा लानानै बाहायनो रोंब्ला मोजां रोङाब्ला गाज्रि

उन्दै बैसोनि मानसिफोरानो हाबा जालाबायनाय जादों आरो मबाइल लानानै इफोरबायदि आरो दा मा बुंनो बिमा बिफा बुंनाय रावफोरखोबो मानिया बादा होब्लाबो गाज्रि जायो इफोरबायदि आर'

बेसे बादा होब्लाबो मानिया दा बेनि थाखायनो मानसिफोरा बुङो आरो मबाइल लानाय मानसिफोरखो बारा मोजां मोना दा बेनि थाखायनो बुंदों आरो दा मबाइल लानाय मानसिफोरा गाज्रि जायो आरो बाहायनो रोङाब्ला